खोआ बनानें दीा इक बारी रैसपी बड़ी सारी रैसपियां न जेह्ड़ी में यूटयूब उप्परा दा दिक्खियै ते बनाई दियां न जियां डोकला होइया जेह्ड़ी गुजरात दी इक गुजरात दी ऐ गुजरात दी रैस्पी ऐ इक ते ओह् में यूटयूब परा दा दिक्खियै बनाई ही में इक बारी घर ते ओह्दे बैाद जेह्ड़े इक बारी असैं खोहा यूटयूब दा दिक्खियै बनाया बर्फी बनाई दी होेर बी बड़ियां सारियां चीजां न जेह्ड़ियां असैं यूटयूब उप्परा दा बनाईयां हां बीडियो केह् नां जियां डोकला बनांदे न ते ओह्दै बिच्च बेसन घोलियै ते बेसन घोलियै मिट्ठा सोड्डा ईनो पाईयै ते थोह्ड़ा सारा स्टीम करदे स्टीम करनें दे बाद अच्छे तरीके कन्नै त्यार होई जंदा पक्की जंदा जिस बेल्लै तां फ्ही कट्टियै उसी करियै कट्ट कट्टियै ते उसी फ्राई करदे न तेल बिच्च तेल च तड़का लांदे न तेल च तड़का लाईयै असैं बड़ा दूई स्टेट दी डिश ही ते इस करियै असैं सारे घरे आह्लें गी खलाई ते ओह्दा बड़ा स्हेई शैल टेस्ट हा सोआद हा ते होर बी इक बारी असें गुलाब जामुन बनाए हे घर ते होर गुलाब जामुन होई गे खोआ होई गेआ बड़ी सारी चीजां जेह्ड़ियां असैं यूटयूब उप्परा दा दिक्खियै बनाई दियां ते इक बारी रसगुल्ले बनाए हे पनीर दे पनीर गी अच्छे तरीके कन्नै गुन्नना ओह्दे बाद ओह्दे बिच्च गुन्नियै साईड उप्पर पतीले च चासनी बनाईयै चासनी बनानी दै बाद जिसलै चासनी पक्की जा थोह्ड़ी हारी इक तार दी बनै जिसलै चासनी ते ओह्दै बाद पनीर गी असैं अच्चे तरीके कन्नै असैं गुन्ने दा होंदा ते असैं पेड़े बनाने गोल गोल निक्के निक्के लड्डू आह्लै आंह्गर ते ओह्दै बाद असैं चासनी च गड़काना ते इयां करियै साढ़ा रसगुल्ले बनी गे हे ते ओह् बी में सारे घरे आह्लें गी खलाए हे ओह् बी में बड़ा स्हेई जेह्ड़ा ओह् हा ओह्दा सोआद हा ते होर बड़े हाके कम्म हे जेह्ड़े असैं यूटयूब उप्परा दा सिक्खे दे खानें पीनें आह्लियां चीजां होई गेइयां इक बारी असैं अम्ब दी चटनी बनाना सिक्खी ही कच्चे अम्ब दी चटनी कियां बनांदे उसी कट्टियै तेल बिच्च तड़कना तड़का लाइयै ते जिस बेल्लै ओह् शैल करियै पक्की जा तड़का लाइयै पक्कै जिसलै ते ओह्दे बाद केह् करना उसी थोह्ड़ा हारा मिक्सी बिच्च पीहै जां फ्ही इयां पही लेऔ तुस ते फ्ही पहियै ते ओह्दे बिच्च लून मर्च लून मर्च पाईयै ते खंड पानी थोह्ड़ी हारी खट्टी मिट्ठी चटनी बनदी ऐ ओह् ओह्दा बा बड़ा शौैल सोआद होंदा होर बी बड़ियां सारियां चीजां न जेह्ड़ियां असैं यूटयूब उप्परा दा दिक्खी दियां न